हाँ मैं पाँच नंबरो को जानती हूँ बीस हजार सात सौ नब्बे सत्ताईस हजार नौ सौ एक बारह हजार तीन सौ नब्बे चार हजार पाँच सौ नब्बे छ हजार तीन सौ दो